हमर नौकरीके तेइस साल बीत गेल

भविष्यमे की करैलए चाहब किछु नहि करैलए चाहब एतबेटा चाहब जे शिक्षकके रूपमे बच्चाके जे दऽ सकिए ओ दैत रहिए आ दैत रहबै किया तऽ हमर एकही इच्छा अइ कामना अइ जे एकोहम बहुश्यामः मतलब जे सभ बच्चा जे भविष्यके नागरिक छी हमरा मरलोके बाद हमरा याद करए हमरा पास जे क्षमता जे ज्ञान अइ ओहि बच्चामे केवल ओही बच्चामे जे हमरा सन्सर्गमे अइ या सन्सर्गमे आबैलए चाहैए हुनकामे ओहि बच्चामे हम चाहै छिए ओहि बातके जे हमरा पास अइ बाँटि दी आओर नौकरी कैरियरमे हमरा कोनो प्रकारके प्रमोशनके लाभके इच्छा आब नहि रहि गेल हँ केवल बच्चा आओर शिक्षक के बीचमे हम कोनो तेसरके ढुकऽ नहि देबैलए चाहै छी केवल बच्चा हुए हमरासँ जे हमरा पास छै ओ लिअए आ ओ भी भविष्यमे बाँटए